बेबायदि गोसोआव थाथारनाय जाथाय होन्नानै बुङोब्ला बड'लेण्ड इउनिभारसिटी आव खुंजानाय बि थि आर सरकारनि बानजायनायाव खुंजानाय नलेज फेसटिबेल नि खोथाखौ बुंनो हायो गोसोआव दङ मानो होनना बुङोब्ला बे जोबोर गिदिर मोनसे इभेन्ट जानानै थांबाय नलेज फेसटिबेल नामै जेराव माने गोबां नेसनेल इन्टारनेसनेल स्क'लारफोर रिसार्चारफोर फैदों गाव गावसोरनि आइडियासफोरखौ सेयार खालामलायदों आरो बिनि अनगायैबो जेरै माने महम्मद युनास जाय माने नब'लरियान बेबो फैदोंमोन आरो बिनि अनगायैबो बलिवुड सेलेब्रेथिफोर फैदोंमोन जेरै अक्सय कुमार बेनिफ्राइ फैदोंमोन सनु सुद दा बियो मोनसे बिराथ मोजां माने बावगार हायै इकस्फिरियेन्स बायदि जानानै थाबाय जेराव नाखि जों गोबां गियान सोलोंनोबो हाबाय जोंनि रोंनायखौबो गुबुननो देखायनो हादों आरो गुबुननिफ्राय जों गोबां गियान सोलोंना लानो हादों आरखि दा बेयावनो मोनसे ओरैबादि गोसोआव थानाय मोनसे जाथायानो जाहैबाय बियावनो बाहागो लानो फैनाय सासे फरायसाया लोमजादोंमोन लोमजानानै उदै सानाय जादोंमोन सिखारनो हालायै जादोंमोन दा बेखौ माने हेल्फ खालामनो जों खाबु मोनदों जों बेखौ एम आर एम हस्पिटेल आव लानानै थांलायनो मोनदों बेयाव लानानै थांनानै हरसे माने बेखौ ट्रिटमेनट होनाय जादों आरखि बिराथ बे ट्रिटमेनट होनाय समाव जों उन्दुनाय गैया मानाय गैया जों सान हरसे बेखौ नेदों आरो बिनि अखानायैनो जोङो ग्रोब बे नलेज फेसटिवेलाव जोङो एथेन्द जाफिनदों खामानि मावफिनदों बुंनो थाङोब्ला उन्दुनाय गैया जासे माने सासे फरायसानि सासे स्थुदेन्टनि मोजांनि थाखाय बेनि देहानि मोजांनि थाखाय जों खामानि मावनो मोनदों बे मोनसे आंनि थाखाय जोबोर गिदिर इकस्फिरियेन्स आरो बे नलेज फेसटिबेल आरो बे जाथायखौ आङो माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आरखि दा बे बोसोरनि बयनिख्रुबो गोसोआव थाथावनाय मोनसे जाथाय होन्नानै बुङोब्ला आं बे नलेज फेसटिबेलखौ बुंगोन आरखि